मां बचपन में न जाम नेचर जी ड्रॉइंग कंदो हुअमि तॾहिं मां उहो टाइम में मां हुन जी वैल्यू न सम्झंदो हुउमि उहो मीनिंग बि न सम्झंदो क्योकी नंढो हूंदो हुओ हाणे जीअं जीअं मां वॾो थींदो वञा थो हाणे मूंखे उहा रीयलाइज़ थो थिए की उहो टाइम ते जेको नेचर ड्रॉइंग कयूं पिया असां उहो ऐक्चूली अॼ जे माहोल में जाम मैटर कंदो आहे क्योकी इहो सुकून असांखे हाणे न मिलंदो आहे अगरि इहे असां नेचर जी पेंटिंग ॾिसी करे इहो फील थींदो आहे की काश असां बि उहा जॻह वञी सघूं आराम करे सघूं थोरो दुनिया खां थोरो परे थी करे पंहिंजे दोस्तनि या पहिंजी फैमिलियुनि खां गॾु हुते आराम करे सघूं रैस्ट करे सघूं इंजॉय करे छॾे अथऊं त उहो चीज़ जाम रीयलाइज़ थींदी आहे ऐं उन जी जाम मूंखे हाणे फील थींदो आहे की हुन जी जाम गहरी मीनिंग आहे